हमसभ किसान घरमे छी हमरासभके जे गाय गैआ रखने छी तऽ गैआके अपन भोजन भात दै छियै तीन टाइमके खाना ओकरा खाय लेल देलहुँ ओकरा सानी लगयलक ओकरा घूर धुइआँ कयलहुँ जे मच्छर नहि काटय सञ्जत गाए रहल तऽ मसहरी लगा कऽ राखलहुँ जे नहि बदमाश रहल तऽ बिना ओहिना रहल घूर धुइआँ कए देलहुँ गोबर उठाए कऽ ढेरिओपर केँ राखि देलहुँ खेतोमे दए देलहुँ ओहिसँ मोन भेल मोन ठीक रहल तऽ गोइठा चिपड़ी ठोकि कऽ हमसभ जलावनो कयलहुँ छाउर राखकेँ लए कऽ खेतमे छीँट देलहुँ इएह काजसभ हमरा सभके होइ छै दूध देलक तऽ अपनो बाल बच्चा खयलक आगू बढ़ेलहुँ बेचिओ लेलहुँ नून तेल चलल आश्रममे आ नहि तऽ नहि गैआ जे बिसकि गेल तैओ ओकरा भोजन भात दैते रहलहुँ ओकरा खाना पीनासभ सेवा करिते रहलहुँ ओकर सेवा गैआकेँ करिते रहलहुँ तऽ हमसभ तऽ किसान लोक छी दूध देतै तैओ नहि दूध देतै तैओ ओकरा भोजन तऽ देबे करबै दोकानसँ नहि अथिके आहार पशुआहार कीनि कऽ आनै छी चोकर कीनि कऽ आनै छी उपजा बारी नहि होइए तऽ भुस्सी कीनि कऽ अनै छी नरुवा कीनि कऽ अनै छी ओहिसभके कुट्टी कटाए कऽ ओकरा खाय लेल दै छी ओकरा राखै छी तऽ ओसभ अपन काज भए रहल यए अपन अहाँकेँ से खेतमे गोबर करसी जमा कयलहुँ तऽ ओ खेतमे देलक नहि अपना बुते कयल भेल तऽ जन लगा कऽ खेतमे टेलरपर उठा कऽ खेतमे देलहुँ